यहाँ सब जानबे करै छियै कि केतना महँगाइ भए रहल छै महँगाइमे जे छै पेट्रोलो कऽ दाम बहुत महँगा भए गेल छै अभीके टाइममे तऽ ई चीजके मतलब काफी आदमी काफी आदमी कि मतलब जितना आदमी बाइक चलाबै छै सबके तऽ कनी दिक्कत भइये गेल छै कि पेट्रोल एतना महँगा भए गेल छै आब एतना महगा भेल पे भी की भए गेल छै कि आदमीके जरुरत छै तऽ ओ तऽ मतलब पूरा करबे करतै कतहुँ जेनाइ छै तऽ मतलब काम छै ततऽ जेनाइ छेबे करै आब पैदल तऽ जाए नही सकैत छै ओ टाइम तऽ रहलै नहि कि हमरा पैदल कतहुँ जेनाय छै तऽ बाइकेसँ जेतै तऽ आइकाल्हिके टाइममे इहो भए गेल छै महगाइ तऽ बढ़लैए फिर भी ओ अनुसारसँ की भए गेलै गाड़ियो बहुत छै आब ओतना गाड़ी चलै छै प्रदुषण फैलै छै तऽ आब ई ओ चीज कऽ तऽ कोइ रोकि सकै नहि छै लेकिन हँ फिर भी कंट्रोलमे एकरा लाना चाही सरकारके जे छै कंट्रोलमे लाना चाही कि एतना प्रदुषण फैल रहल छै केना करना चाही नहि करना चाही आब पेट्रोल कतनो महगा करने छै आदमीके जरुरत पड़बे करै छै आब आदमीके भूख लागल छै पैसा नहि छै तऽ ई थोड़े छै कि नहि खेतै जेना तेना व्यवस्था करिकऽ खेबे करतै तऽ ओतहुँ ओतहुँ ई नियम लागु करि सकैत छियै हम कि जेना ई तेल पऽ चलि रहल छै कोनो गाड़ी तऽ ओकरा हम आओर किछुसँ चलाए सकै छियै इलेक्ट्रिकल भेकल नाम से गाड़ी सब आबै छै तऽ ओ चीजसँ जे प्रदुषण कम फैलै छै ओहो काम करि सकैत छियै हम तऽ इहो ई सब काम भए जेतै आ ई तेलके महगाइ तऽ बहुत आदमीके दिक्कत भए बहुत आदमीके दिक्कत की बहुत परेशानी भए रहल छै जकरा कहै छै कि हँ आब ई महगाइके जमानामे आब भरि दिन काम करै छै मिलै छै तीनटा सए का ओएह तीन सए सँ की होय बला छै जेकि महगाइ बहुत बढ़ि रहल छै